छा तां जोमैटो कस्टमर केयर मां सां ॻाल्हायो छो त मां हिकु ऑडर कयो आहे उहा ऑडर मुंहिंजी ऑडर लिस्ट में साढे चारि बजे जो टाइमिंग ॾेखारे पियो अञा ताईं उहा पंज थिया आहिनि कोई ऑडर आहियो कोन्हे ऐं डिलेवरी बॉय खे मां कॉन्टैक्ट करण जी कोशिश कयां थी पर कॉल एटैंड नथो करे छा मुंहिंजो ऑडर ईंदो या न ईंदो मूंखे आंसर ॾियो त पोइ मूंखे अॻियां ऑडर घुराइण जी ख़बर पए एंड अगरि न त न अचण वारो हुजे त मूंखे मुंहिंजो ऑनलाइन पेमैंट रिफंड कयो त पोइ मां ॿियो हंधि ऑडर घुराये छॾियां